मुंहिंजो पसंदीदा शॉ इंडियन आइडल म्यूज़िक रिएलिटी शॉ आहे उन में जेके जजिस आहिनि उहे तमामु मशहूर ऐं सुठा आहिनि उन में जीअं त श्रेया घोशाल विशाल दादलानी कुमार सानू जेको जज बि आहे ऐं तमामु सुठो ॻाईंदड़ बि आहे ऐं उन में जेके हींअर सिंगर्स आहिनि न्यू उहे आहिनि न्यू पर ॻाईंदा झूना गाना आहिनि जेके तमामु सुठे तरह ॻाईंदा आहिनि ऐं उन में जेको मुंहिंजो पसंदीदा गायक आहे उहो पवनदीप आहे जेको मुंहिंजो ॾाढो जेको मूंखे ॾाढो वणंदो आहे छोजो उन जी गायकी ॾाढी सुठी हूंदी आहे उन खां पोइ हू ढोलक बि सुठी वॼाईंदो आहे ऐं तबलो बि सुठो वॼाईंदो आहे गिटार जी त ॻाल्हि ई न पुछो तमामु सुठी वॼाईंदो आहे ऐं हुन सां गॾु उहो गॾु हुन जी गाइकी तमामु सुठी आहे